इन मछलियों में जैसे गिरई है सिंग है और वो है भूरी है और गेवर है मछली में सबसे ज़्यादा कीमत सींग की है जैसे चार सौ रुपए किलो और भूरा जो बिकता है ढाई तीन सौ रुपए किलो ये सब ले करके हम लोग यहाँ से लोकल भी करते हैं आस पड़ोस जाकर मंडी भी देखते हैं लखनऊ हुआ जैसे हरदोई हुआ संडीला हुआ तो जा करके हम लोग बेचते हैं और वो उतारने में उसमें दिक्कत तो बहुत आती है लेकिन अब है धंधा है तो करते हैं करना पड़ता है इसलिए हम लोग करते हैं और इस वजह से हम लोगों को थोड़ी सी कभी कभी दिक्कतें आती है कभी कभी हम लोगों को चोट भी लगती है और लेकिन धंधा है तो करना पड़ता है मछली का सर ये है मछली का तो कोई भरोसा नहीं है सर जैसे सींग है कभी मार दिया सींग ने डंक मार दिया तब भी हम लोगों को बहुत जादा प्रॉब्लम होने लगती है शेष है जीवन अपना सब यापन हो रहा है और ऐसे जो है चल रहे हैं कीमत में क्या कीमत में तो सर ये होता है कि कहीं तीन सौ रुपए किलो बिक गई तो कही पांच सौ रुपए किलो बिक गई कहीं दो सौ रुपए किलो बिकी और कहीं कहीं जैसे भाव भी नहीं मिलता जैसे झींगा है इसका कोई भाव ही नहीं होता है तो जो मिल जाता है सब वही ले लेते हैं इसमें कोई मछली का ये नहीं होता है ये चाहिए हमको चाहिए ही ये है सिस्टम बस हो जाता है सर और क्या बताएँ अब यही है जीवन अपना चल रहा है बस मछलियों में मैं लखनऊ मंडी भी करता हूँ मैं महमुल्लापुर मंडी हुई दुबग्गा मंडी हुई मछली मंडी जाते हैं हम लोग यहाँ से सुबह शाम को ले के चले आते हैं और यही रहता है जीवन यापन होता है बस और सर क्या बताएँ ये यही है चल रहा हैं परिवार चलाना पड़ता है और इस समय तो बारिश चल रही है बारिश में मछली पकड़ना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है म बाढ़ भी आई पड़ी है और कुछ पूछिए ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है बाकी